हैलो सर जी सर सर हमारे यहाँ चावल है बुड्ढा भोग और भोग चावल है सर आ मंसूरी भी है और सब रंग की क्वालिटी में आता है एक छत्तीस रुपये भी है तीस रुपये भी है बाईस रुपये भी होता और साठ रुपये में हाँ लक्की भोग है साठ रुपये होगा नाम बताना सर ला आयुष किनारा स्टोर कितना दे रहा था सर कौनसा चावल लेना था लक्की भोग के ऊपर कोई भी नीचे है लक्की भोग तो महँगा चावल सर अभी हमारे पास तो सर अभी हमारे पास तो लक्की भोग ऑलरेडी है उसके सब स्टॉक में ख़त्म हो चुका है जी सर तो फ़िर से बोलिए तो सुना समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं अच्छा नहीं सर मिलेगा बिल्कुल मिलेगा जी सर हमारे हिसाब से लक्की भी अच्छा और बुड्ढा भी बहुत अच्छा है वह क्योंकि सब यही ले जाता और बासमती चाहिए बासमती भी है सत्तर है उसका हाँ बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा हाँ चावल भी है वह सोलह रुपये भी आता है बाईस रुपये भी आता है और कोई कोई तो बत्तीस रुपये भी आता है ठीक है सर आइए आपसे बात होगी